मैंने कुछ दिनों पहले हि एक ईबूक ख़रीदा जिसने मेरी पढ़ाई में काफ़ी सहायता की ईबूक में ऐसा होता है कि हम जैसे की कागज़ पर अपनी नोट्स या फिर लिखते हैं ऐसा ईबुक में हम लिख सकते हैं हम ईबुक में एक पैन और एक डिस्प्ले दी जाती है जो एक जिस पर लिख सकते जैसे डिजिटल रूप में पुस्तक है ईबुक पुस्तक कागज़ के बजाय डिजिटल संचिका है संचिका का रूप है जिस में कंप्यूटर मोबाइल एवं अन्य डिजिटल यंत्रों पर पढ़ा जा सकता है उसी प्रकार इंटरनेट पर भी छापा और बांटा जा सकता है ये ईबूक जैसे कि अलग अलग फ़ोन है एक फ़ोन के आकार से थोड़ी ही बड़ी ईबूक होती है ईबूक मैंने ख़रीदा है कुछ दिनों पहले ही जो कि मुझे सात हज़ार रुपये का पड़ा है ये ईबूक मुझे बहुत ही पसंद आया मेरे घर में सभी को ये पसंद आया और मैं अपने रिश्तेदारों के यहाँ भी इसको ले के गई तो वहाँ पर पढ़ने वाले छोटे छोटे बच्चों ने मुझ से पूछा कि दी ये ईबूक कितने का है कहाँ से लिया मैंने उनको बताया ये मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था